मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह जहाँ पर उसका जन्म होता है जहाँ पर उसके सगे संबंधी होते हैं वह वहीं पर रहना पसंद करता है मनुष्य अप मनुष्य वहाँ पर इसलिए रहना पसंद करता है मनुष्य वहीं पर रहना पसंद करता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ है जहाँ पर उसके सगे संबंधी होते हैं वह अपने सगे संबंधी के साथ रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि वहीं पर उसको स्नेह मिलता है प्यार मिलता है और उसको वहीं पर रहना पसंद है और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मै भी वहीं पर मेरा जन्म जैसे जयपुर में हुआ है मेरे सारे सगे संबंधी जयपुर में ही रहते हैं तो इसीलिए मै भी रह रह जयपुर में ही रहना पसंद करती हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए रहना पसंद करती हूँ क्योंकि यहीं पर मुझे स्नेह प्यार और अपनापन मिलता है हाँ मेरे भी कुछ ऐसे पल हैं जो मह आज तक सँजोये रखी हूँ जैसे कि मेरा पहला जन्मदिन हमारे हमारे सगे संबंधी के साथ मनाया हुआ एक त्योहार मैं इन पलों को आज भी सँजोये रखती हूँ और मैं इनको इसलिए सँजोये रखती हूँ क्योंकि यही कुछ ऐसे पल है जहाँ पर हमें अपना स्नेह प्यार और अपनापन मिलता है